सोलोंथाय साख्रि मावनाय आरो समाजारि जाथाय बिथिंआव सिरां जिल्लानि आयजोफोरनि सिगाङाव नुजानाय गिबि जेंना आरो खाबुफोरानो जाबाय सोलोंथायनि बेलायाव सिरां जिल्लायाव हिनजावफोरा हौवाफोरनिख्रुइ गोबां आवगायसिननो हाबाय मानोना बबेबा मोनसे स्कुल कलेज युनिभारसिटिफोराव थांनानै नायब्लाबो एबा नुनो मोनगोनदि हौवासाफोरनिख्रुइ हिन्जावसाफोरनि बिबाङा बांसिन जाबोनो हमदों सोलोंथायनि बेलायावबो हिन्जावसाफोरा बांसिनै दावगासिननो हादों बबेबा मोनसे कलेजावबो बांसिनानो हिन्जावसाफोरखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि बेंटल कलेजावबो सोलोंथायनि बेलायाव बुङोब्ला गासैबो बांसिनानो हिनजावफोरखौनो बांसिन बुंजायो मानोना हिनजावफोरनि सोलोंथाया बांसिन आरो फरायनायफोरावबो होन माबा मोनसे बादायलायनायावबो होन गासैयावबो हिनजावफोरा बांसिन बाहागो लायो हौवाफोरनि अनजिमाया जोंनि समाजाव खम होननानै एबा सिरां जिल्लायाव खम होननानै जों नुनो मोनबोयो बेनिखायनो जों माखासे सिरां जिल्लानि थासारिफोराव हिनजावफोरखौ आवगायसिनबाय होननानै जों बुंबोनो हायो आरो माखासे साख्रि बाख्रिफोरावबो जों सिरां जिल्लायावबो हिन्जाव हौवा साख्रि बाख्रिफोराव समानयैनो होनजायो मानो होनोबा माखासे सुबिदानि थाखाय हिन्जावफोरा माखासे साख्रिफोरखौ नागिरनो हाया आरो होसोनो हाया बेनिखायनो बांसिनानो हौवाफोर हिनजावफोरनि गेजेराव हौवाफोरखौ बांसिन होनजायो साख्रि बाख्रिनि गेजेराव नाथाय फारागथिया बेनोदि सोलोंथायनि बेलायाव हौवाफोरनिख्रुय हिनजावफोरनि सोलोंथाया बांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं आरो नुलांगासिनोबो दं